تو میں نے بہت ساری تصویریں کھینچی ہیں جو کہ کافی کافی گہرے مقصد جن کا بہت کافی کافی گہرا مقصد ہوتا ہے پر ایک بار میں نے ایک لینڈس کیپ کی تصویر بنائی تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک میں نے ایک کچھ اس طرح کا لینڈس کیپ بنا دیا ہے جس کا بہت گہرا اور ٹف مینینگ ہے جب میں نے اس کو سمجھا تو میں نے دیکھا کہ ہاں اس کا میننگ تو کافی ٹف ہے اور اس کا میننگ میں نے مطلب جب میں نے وہ بنائی تھی تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی زیادہ گہری میننگ میں چلی جائے گی جب میں نے اس کو دیکھا جب وہ ک مپلیٹ ہوئی تو اس کی بہت زیادہ ڈیپ میننگ